گوتم بدھ نگر کے لوگوں کو بہت ساری پرابلمس کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے کہ سب سے زیادہ ابھی جیسے بیماریاں چل رہی ہیں بیماریوں میں انہیں اچھا علاج نہیں مل پا رہا ہے سرکار کی طرف سے کوئی ان کو سویدھا نہیں مل پا رہی ہے اور وہاں پہ ہمیشہ کسی نہ کسی دقتیں رہتی ہیں ٹرانسپورٹ کی بھی بہت دقتیں آتی ہیں کیوں کہ وہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے ان لوگوں کو کوئی بھی سہایتا نہیں مل پاتی ہے سماج سیوا بھی نہیں مل پاتی وہاں پہ اور تو میرا یہ ہے کہ ان لوگوں کو بھی ان کو مطلب ان کے ساتھ سرکار کو ان کی بھی اتنی مدد کرنی چاہیے اس ٹائم پہ بیماریاں اتنی بڑھ رہی ہیں وائرل فلو اتنا ہو رہا ہے نا کہ اس میں اتنے اتنے علاج میں پیسے خرچ ہو جاتے ہیں ان لوگوں کو بیچاروں کو کہیں سے بھی کوئی ہیلپ نہیں مل پاتی ہے تو میں یہ چاہوں گی کہ سرکار ان کو بھی پوری ہیلپ کرے ٹرانسپورٹ کی ان کے یہاں پہ بہت زیادہ ایشوز رہتے ہیں ہمیشہ بہت زیادہ یہ مطلب یہ رہتا ہے کہ ٹرانسپورٹ نہیں ہوتا ہے بچے پڑھائی نہیں کر پاتے ہیں اور ان کا جو جیون ہے نا ہمیشہ یہ ڈسٹرب مطلب پرابلمس میں ہی نکل رہا ہے پورا بیماریوں میں ٹرانسپورٹ کی سویدھا نہیں ہے وہاں پہ پڑھائی لکھائی نہیں کر پاتے بچے اچھے سویدھاؤں کی نہ ملنے کی وجہ سے وہ اسی لیے بہت پیچھے بھی رہ چکا ہے وہ چھیتر